ہیلو آپ پاکیزہ ہوٹل سے بول رہے ہیں ہاں ہاں میں بارا عیدگاہ کا پورنیہ بہار سے بول رہا ہوں ہاں میرا آڈر تھا بریانی چکن روٹی اور قورمہ ابھی تک نہیں پہنچا ہے میرا آڈر آڈر پہنچنے میں کتنی دیر لگے گی مہمان ابھی تک ویٹ کر رہے ہیں بہت دیر لگ رہی ہے کتنی دیر نہیں بہت دیر ہو جائے مہمان چلے جائیں گے واپس جلدی بھیجنے کی کوشش کیجیے سب پریشان ہیں اوکے تھینک یو